ڈاک ٹکٹ کو جمع کر کے ہم ڈاک ٹکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہم یہ پتا لگا سکتے ہیں کہ وہ ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ کون سے دور کا تھا جیسے کہ انگلو انگریزوں کے دور میں الگ طریقے کے ڈاکٹ ٹکٹ چلا کرتے تھے اس سے پہلے الگ ڈاک ٹکٹ چلا کرتے تھے تو ڈاک ٹکٹ پہ ہم ریسرچ کر کے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ کون سے زمانے کا ہے اور وہ کس وقت میں کس طریقے سے چلا کرتا تھا اسی طریقے سے سکے سکے جو ہیں وہ مغلوں کے زمانوں کے سکوں کا ہم دے کر اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ مغلوں کے زمانے کے سکے تھے اس وقت پہ ان کی کیا قیمت تھی کس کیا ویلو ہوا کرتی تھی اس کے بعد کون سے سکے وجود میں آئے پھر اس کے بعد اس دور کے بعد کون سے سکوں کا چلن ہوا ایسے ہم سکوں الگ الگ دور کے سکوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنے تعلیم میں اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں چٹانوں کو جمع کر کے ہم یہ چٹانوں کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں میں پوری کہانی وہاں سے لے کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہم یہ ان کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چٹانیں جو ہیں وہ کتنے سال پرانی ہیں وہ ہیں یا نہیں یا ان چٹانوں وہ چٹانیں کون سے دور کی ہیں کتنے وقت سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں